हमने स्वास्थ्य बीमा का लाभ अभी तक नहीं हमने लिया है और स्वास्थ का स्थिति जो होना चहिए हमारे गाँव में जो होना चहिए वो गाँव में नहीं है यानी कि प्रखंड स्तर पर है माने गाँव स्तर पर नहीं है और प्रखंड स्तर पर भी जो है उसका हालत बहुत ही बदतर है उसमें जो है अच्छा जो जरूरतमंद को जो जरूरत का दवा चाहिए वो दवा वो लोग पहले बेच देते हैं जब हम लोग पहुँचे वहाँ पर उस दवा के लिए उस दवा का जरूरत है तो वहाँ बोला जाएगा दवा तो है नहीं दवा होता है लेकिन लोगों मरीज को दिया नहीं जाता है जो अगर मिले गरीब लोगों को गरीब तबके के जो लोग हैं सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पहुँचने का मतलब क्या यानी कि सरकार का सहयोग जो सहयोग नहीं मिल पाता है और लोग अपने उम्मीद को बहुत जला के सरकारी स्वास्थ केन्द्र पर पहुँचते हैं जो उनका उम्मीद अधूरा का अधूरा ही होता है और अगर जो लोग जिद किए प्रेसर किए जो सब दवा यहाँ पर अवेलेबुल है तो हमको काहे नहीं मिलेगा उन लोगों को डांट के फटकार के भगा दिया जाता है उनको दवा लिख दिया जाता है और बोला जाता है जो मेरे पास दवा अव्लेबुल नहीं है आप जाएँ और प्राइवेट क्लिनिक से ये दवा खरीद लें लेकिन सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में तो लोग सहायता के दृष्टिकोण से पहुँचता है लेकिन उसको वो दृष्टिकोण अधूरा का अधूरा ही मिलता है जो उम्मीद लगा के जाता है एक्सरे हो खून जाँच हो बलगम जाँच हो जो जाँच और टेस्ट वाले लोग होते हैं वो अपना खानापूर्ति करके और बस एक्सरे मसीन खराब है ऑफिस में है नहीं अवेलेबुल एक रोज हमने इलाज कराने प्रखंड स्तरीय अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पहुँचने के बाद देखते हैं जो डॉक्टर हमको लिख दिया बलगम का जाँच और जाँच कराने गए तो जांट जाँच करने वाले महानुभाव अपने समय पर उपस्थित नहीं है तो हमने मोबाइल फोन निकाला और वहाँ का वीडो बनाने लगा तो वहाँ जो उनका चमचा वमचा लोग थे वो बोले वीजियो काहे बना रहा है हम बोले जो सरकार इनको इनका ड्यूटी सही समय से आन आना और सही समय से जाना इसके लिए दिया गया है जो मरीज को सुविधा मिल सके जो मरीज असमर्थ है और असहाय है और वो बहुत उम्मीद लगा के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में पहुँचता है जिसका कि उम्मीद अधूरा ही रहता है और गाँव में अगर हो तो और अच्छा होता लेकिन गा जब बलोक का हाल ये है प्रखंड का हाल अगर ये हो जिस घर का बाप खराब हो उसे घर के बेटा का का हालत क्या हो सकता है तो प्रखंड स्तरीय अस्पताल का जब ये हाल है तो गाँव स्तरीय अस्पताल का क्या हाल होगा हमारे यहाँ स्वास्थ का स्थिति बहुत बदतर है जो सोचने से भी परे है लोग जिसको सोच नहीं सकता है कभी डॉक्टर नहीं है डॉक्टर है तो दवा नहीं है दवा हैं तो डॉक्टर साहब नहीं है कहीं गए हैं मीटिंग में जरूरत में और डॉक्टर साहब अपना ऐश कर रहे हैं कहीं ऐसा ही मेरे बिहार का हाल है जो स्वास्थ्य का जो सुविधा मिलना चहिए नहीं मिल पाता है अगर स्वास्थ का सुविधा मिले लोग निरोगी काया रहें अच्छे रहें ऐसा कुछ होता नहीं है स्वास्थ्य का स्थिति बहुत ही बत्तर है जो होना नहीं चहिए स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम लोग अच्छे होंगे लेकिन ऐसा कुछ उम्मीद धरा का धरा ही रह जाता है ऐसा कुछ होता नहीं है स्वास्थ्य बहुत खराब है इसको सुधार करना बहुत जरूरी है यही मेरा कहना है